ہیلو آپ ٹرانسپورٹ ایجنسی سے بات کر رہے ہیں جی مجھے پرسوں گھومنے جانا ہے آگرہ اسی لیے مجھے آپ کے یہاں سے گاڑی بک کرنی ہے مجھے پرسوں گھومنے جانا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ گاڑی پہلے ہی بک کر دوں کیونکہ پچھلی بار تھوڑا لیٹ ہو گئی تھی میں تو ہمیں گھومنے جانے میں بھی دیر ہو گئی تھی مجھے گاڑی بک کرنی ہے آپ کے یہاں سے اور اس کا کرایہ پیٹرول کا کرایہ آپ سب مجھے بتا دیجیے گا ڈرائیور کو کتنا دینا ہے سب بتا دیجیے گا اور ہاں گاڑی تھوڑی اچھی اور عمدہ ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ بھی ہیں ہمارا پوری پریوار اور گیسٹ ہم سب کو ساتھ میں جانا ہے اور اس چیز کا ذرا دھیان رکھیے گا کہ گاڑی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے کیونکہ یہاں زیادہ لوگ ہیں کہ ایک ہی گاڑی میں آ جائیں وہ اور ایک چیز کا خاص دھیان رکھیے گا کہ پچھلی گاڑی کی طرح مت بھیجیے گا کیونکہ پچھلی بار آپ کی گاڑی راستے میں پنچر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری تکلیف ہوئی تھی اور زیادہ تکلیف ہوئی تھی اور اس کا ذرا تھوڑا دھیان رکھیے گا جی شکریہ